मेरे हिसाब से शारीरिक व्यायाम और योगा में बस कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है और कुछ ही अंतर है मतलब जैसे शारीरिक व्यायाम अगर हम करेंगे ओ हमारा जो शरीर और बाहर का जो शरीर है ओ उसको रुष्ट पृष्ठ करेगा और ओ हमारे शरीर के लिए लाभदायक होगा लेकिन जो योगा हम करेंगे ओ शरीर के लिए भी तो लाभदायक होगा लेकिन हमारा मन का भी उसपे कंट्रोल रहेगा मन को भी व नियंत्रित कर पायेगा और अगर हम उन दोनों का अंतर देखें तो अगर हम मतलब व्यायाम से सिर्फ शरीरिक रूप से ही हम मजबूत रह सकते किंतु योगा से क्या होगा हम मानसिक रूप से भी मतलब मजबूत रह सकते हैं भावनात्मक रूप से भी हम मजबूत रह सकते लेकिन व्यायाम से सिर्फ शरीर के रूप से मजबूत हम रहेंगे और क्या हो सकता है या हम अगर हम योगा के कुछ आसन बासन करेंगे तो हमारी क्या है मतलब शरीर की जो प्रक्रिया है जो नियंत्रित है जो मतलब शारीरिक स्थिति है ओ थोड़ा बढ़ जाएगा ओ मतलब हमें सहनशक्ति हमें कैसे मतलब परिस्तिथि में काम करना है हमें कैसे परिस्थिति में सोचना ये शक्ति भी आपको बढ़ जाएगा लेकिन व्यायाम ये कुछ नहीं कर पाता व्यायाम सिर्फ आपकी शरीर को रुष्ट पृष्ट बनाता है और आपके शरीर को मतलब बाहर से वरिष्ठ दिखाता है व्यायाम ऐसे ही करता है और योगा कि अगर हम कुछ बात करें ओ मन की शांति देती है और हमारे वजन पर भी ओ काबू करती है और और हमारी शरीर की थकान को भी गायब कर देती है और हमारे मतलब जीवन की कुछ परिस्थितियों में ओ नियंत्रित हमें कर ही देते हैं तो ऐसे ही मतलब योगा और शारीरिक व्यायाम में अंतर है मुझे लगता है शारीरिक व्यायाम से ज़्यादा योगा शरीर के लिए अच्छा है क्योंकि योगा से वजन भी घटता है शारीरिक और मानसिक की दोनों से ही यह हमको बचाता है और दोनों से ही ये हमको नियंत्रित करता रहता है